साढ़े घर बड़े भांडे न रुट्टी बनाने ई दिक्खो आं हून जियां आटा गै गुन्नना ते त्रांबड़ी च गुन्नने होन्ने ते शैल मांजी त्राम्बड़ी रक्खनी शैल लश्काइयै ते आटा जेह्ड़ा त्राम्बड़ी च गै गुन्नना होंदा हून कोई आक्खै कढ़ाई च ते कढ़ाई् च थोह्ड़े ना गुन्नना होंदा आटा ते त्राम्बड़ी च गुन्नना होंदा इक्क प्लेन चीज़ दे उप्पर ते कन्नै नुक्करां बी होन कि आटा बाहर निं निकले ते गुन्नने ओह्दे आस्तै त्राम्बड़ी यूज़ करने होन्ने ते चौल बनाने ते असें पतीले च बनाने हून कढ़ाही च थोह्ड़े चौल बनदे ते चौल पतीले च गै बनदे पतीले असें लाए दे चौल बनाने आस्तै ते जां भी चौल पिच्छ आह्ले खाने होन ते कुकर च बी बनी जंदे कुकर शैल मांजियै लश्काई रक्खना ओह्दे च चौल धोइयै पाने ते कन्नै पाना पानी जिन्ने चौल ते उन्ना पानी ते थोह्ड़ा जेहा पाई लैना जीरा ते मासा हारा पाई लैना लून ते कुकर करी ओड़ना बंद ते इक्क सीटी दे बाद चौल बनी जाने त्यार चौल होई जाने त्यार ते चौल फिर खाने राजमां कन्नै भठुरे कन्नै सब्ज़ी कन्नै छोले कन्नै ते बड़ा सोआद आना ते घर भांडे बथ्हेरे न कड़छियां लाई दियां सब्ज़ी गी रेड़ा मारने गी करद रक्खी दियां असें गंडे कट्टने गी आलू कट्टने ई कड़ाहियें च सब्ज़ी बनान्ने होन्ने सब्ज़ियां जेह्ड़ी कढ़ाही च गै शैल बनदी ऐ शैल शैल भुन्नियै गैस सिम करियै ते शैल सब्ज़ी ओह्दे च गै बनदी भुन्नी भुन्नियै ते ओह्दे ई खानै दा सोआद आंदा शैल सब्ज़ी ते ओह्दे च गै बनदी ऐ ते कड़ाही च गै बनानी सब्ज़ी ते पतीले च बनाने चौल ते स्टील दे पतीले च बनाने ते कड़छियां कन्नै रेड़ा मारना चौल जेल्लै बनी जान ते कड़छियें कन्नै ते पूनी कन्नै रेड़ा मारना चौलें आस्तै पूनी कन्नै चौल पाने थाली च ते कड़छी कन्नै सब्ज़ी पानी ते सब्ज़ी शैल गड़काई करनी ते शैल तरीके कन्नै बनानी ते गाजरां मटर बनाने मेरे दादी ते दादी कोला सिक्खे में ते हून बनान्नी होन्नी कड़ाही च कड़ाही च गाजरां मटर बड़े ई सोआद बनदे ते ओह्दा सोआद ई बक्खरा ऐ जेह्ड़ी कुन्नी च रुट्टी बनानी ओह्दा सोआद गै बक्खरा ऐ दादी सनांदे ते पैह्ले टैम च ते रुट्टी बनदी गै कुन्नी च ही ते में बी कुन्नी आह्ली दाल खाद्धी दी सगले आह्ली दाल खाद्धी दी ओह् पूरी गै सोआद होंदी ओह्दी खुश्बू गै बक्खरी ऐ सगलै दे दाल दी खुश्बू आय हाय खानै च मज़ा आई जंदा करद रक्खे दे असें अपने घर चम्मच रक्खे दे रुट्टी खानै गी हत्थ कन्नै थोह्ड़ी खन्ने होन्ने अज्जकल दे लोग अज्जकल दे लोग चम्मच कन्नै खंदे ते ओह् काँटे आह्ले चम्मच बी रक्खे दे मैगी ते नूड्ल खानै गी आं ओह् खानै गी केह् बड़ा गै मज़ा आंदा ना ते केह् सनाचै ते अज्जकल दियां डिशां ते केह् भई परानियां डिशां आंह्गर सोआद थोह्ड़ी ऐ पराने लोकें ई घ्यो च तड़का पाइयै सिंपल सिंपल रुट्टी पकानी ते ओही खानी कन्नै करद कन्नै करद कन्नै सारी सब्ज़ी पाइयै धोनी ते फिर कट्टनी पतीली च छननी रक्खी दी ते ओह्दे धोइयै छननी ओह्दे च पानी बक्खरा होई जाना ते सब्ज़ी बक्खरी शैल छानियै अच्छे तरीके कन्नै रक्खनी उत्थें ते ओह्दे कन्नै भी धोइयै सब्ज़ी बनानी ते साग गै बनाना होऐ ते पैह्लें शैल धोइयै बनदा ते मिट्टी ओह्दे चा कड्ढी ओड़नी फिर तड़कियै पाना देसी घ्यो च ते में भुन्नियै बनाना कड़ाही देना मारी मारी कड़ाही जेल्लै तेल भखाना नी खुश्बू बनाने आस्तै थल्लै होई जंदियां कालियां ते फिर इनें धोइयै शैल लश्काइयै रक्खना कड़ाहियां ना इक्कदम लश्काइयै रक्खनियां न ते भी रुट्टी खाने दा भी ओह् जेहा सोआद गै बक्खरा प्लेटां रक्खनियां असें थालियां रक्खी दियां असें प्लेटें च रुट्टी खंदे बच्चे कुड़ियां ते थाली च खंदे मर्द मरदें गी रुट्टी देनी थाली च ते मेरी दादी आखदी कि मर्दें गी रु्ट्टी थाली च गै देनी इंया निं देनी मर्द बड्डे होंदे नी घर ते उंदे आस्तै बड्डी बड्डी थालियां बड्डे बड्डे गलास बड्डी बड्डी कौलियां चिमचे सारा कुछ रक्खे दा आह्नी पूनी रक्खी दी चाननी रक्खी दी चाह् छानने गी ते सारे भांडे हैन एह् भांडे बड़े गै जरूरी भांडे बिना थोह्ड़े किश बनदा ऐ ते हून जियां चाह् गै बनानी ते फ्राईपेन च बनानी चाह् आह्ला फ्राईपेन बक्खरा रक्खे दा ते सब्ज़ी रुट्टी बनाने ई बक्खरा रक्खे दा तड़का ते तड़का लाने आह्ला फ्राईपेन बक्खरा लूनका फ्राईपेन बक्खरा ते लूनका फ्राईपेन बक्खरा ते हून किश मिट्ठा खानै गी गै मन करी जाये ते ओह् ते मिट्ठे फ्राईपेन च गै बनना ते इंया मेरा मन करा दा में सीरे दा कड़ाह् बनांऽ आटे दा कड़ाह् बनांऽ ते आटे दा ते पैह्लें में फ्राईपेन च भुन्नेआ शैल फ्राईपेन पांऽ ओह्दे च आटा ते ओह् घ्यो गर्म करियै शैल ओह्दे च आटा भुन्नियै भी दुद्ध पाया पानी पाया खंड पाई ओह्दा पैह्लें बनाया सीरा ते ओह्दे च जेल्लै उसी दुद्ध पाई ओड़ेआ पानी सुकाई ओड़ेआ ते भी ओह्दा बनी गेआ कड़ाह् ते भी में ओह्दा बनाया कड़ाह् ते मिगी बड़ा गै मज़ा आया एह् मज़ा गै बक्खरा होंदा ऐ एह् में केह् मज़ा सखांऽ तुसें ई रुट्टी खानै दा ते मिगी खाने दा ते सनें बनाने दा दौनें कम्में दा बड़ा नमीं नमीं डिशां बनानियां ओह्दे आस्तै नमें नमें भांडे लाने नमें नमें भांडे कड्ढने लश्काने शैल धोई धाइयै रक्खने ते ओह्दा मज़ा गै बक्खरा ऐ ओह्दा केह् सनांऽ तुसें ई पराने जमाने दे लोक पत्तलें पर खंदे ते अस भांडें पर खन्ने होन्ने अस शैल धोई रक्खने हर चीज़ हून ते घरै च भांडें दी जरूरत ते पौंदी गै हून पानी पीना ओह्बी गलास च पीना गलास बी रक्खे दा असें कड़छियां रक्खी दियां पुनियां रक्खी दियां ते एह्दे बिना थोह्ड़ी मज़ा आंदा मज़ा ते ओह्दे च होई जंदा ऐ असें एह् आह्ला भांडा बी रक्खे दा कड़छी रक्खी दी बड्डी पूनी रक्खी दी सारा किश रक्खे दा घर बड़ा किश रक्खे दा निक्की पूनी बड्डी पूनी निक्के चम्मच कड़ाही आह्ला चम्मच चौलें आह्ला चम्मच बक्खरा ते खाने आह्ले चम्मच निक्के निक्के चम्मच बक्खरे बड्डे चम्मच बक्खरे बड़े भांडे रक्खे दे बड्डी बड्डी सगले रक्खे दे बड्डी बड्डी कड़ाहियां बड्डे बड्डे पतीले जेह्दे बिच शैल बड्डी बड्डी सब्ज़ी बनानी ते बी मस्सेआ च लोबिया बनाइयै भी ओह् ओह्दे च बड्डे बडड्डे पतीलें च ते भी ओह् कन्नै पूनियां बनानियां ते भी ओह् बेचनियां ते बड़ा गै सोआद खानै गी बी सोआद ते कम्में ई बी सोआद बक्खरा ई मज़ा ऐ बक्खरे गै नज़ारे न ते ताहियें सारे रुट्टी खानी होग बनानी होग कुसै ई ते कुसै बी कम्में आस्तै भांडे बी जरूरी होने चाहिदे बनाने ते भांडे बगैरा थोह्ड़े कम्म होंदा ऐ भांडे ते चाहिदे गै चाहिदे भांडे भांडे बिना निं कम्म बनदा बड्डे बड्डे पतीले रक्खे दे चंगे बड्डे लोबियै बनान्ने होन्ने ओह्दे च जिन्ना बड्डा भांडा रुट्टी उन्नी गै शैल बननी ते चंगे बड्डे पतीले च पंज किलो लोबियै ओह् बाली होना ते बस भी ओही बेचना ते चंगे पैसे बी बनाने ते लोबियै खाना मज़ा गै मज़ा